मुर्गा पालनके जे छै से शुरू करै छियै हमसब तऽ पहिने जे छै से घर ओकर बनेलहुॅं जाली वाला हवादार रहना चाही ओकरा बाद जे छै से ओकरा चलैके वास्ते ओहिमे जे छै से गुंडा सब बिछायल जाइ छै ओकर आ ओकर बाद जे छै से ओकर जे छै से समय समय पर पानि दैके लिये पानि वाला जे छै से ओकर अथी आबै छै पानि दैके लियऽ और चारा भी जे छै से खुआबैके लिये चारा सब जे आबै छै तऽ चारा देल जाइ छै ओकरा समय समय पर आ बात छै कि जे ओ तऽ कोमल जाति होइ छै ओकरा जे छै से सहीसँ हवा ठण्डा गरम एकर सबके बहुत इफ़ेक्ट होइ छै ओहिके चलते जे छै से हमरा सबके बहुत सतर्क रहए पड़ै छै आ ओकरा जे छै से समय समय पर देखनाइ ओकर जे छै से साफ सुथरा बहुत राखऽ पड़ै छै ध्यान बहुत कोमल जाति होइ छै ने मुर्गा